हाँ भैया बोलिए

हमको चाहिए लकड़ी टिकाऊ लकड़ी चहिए हाँ हाँ शीशम का ऐसा लकड़ी दीजिए जिसमें मतलब कि अच्छा रहे मतलब बना दूँ तो टिका रहे मतलब कुछ दिन तक चले हाँ तो मतलब ऐसा मतलब बताइए मतलब जो टिके मतलब कि बना दूँ मतलब कुछ ब जो बनाऊँ हम वह टिकाऊ रहे टिकेगा टिकना चहिए न हाँ तो शीशम का तब शीशम का बढ़िया पड़ेगा हाँ तो मतलब ऐसा दीजिएगा कि बढ़िया पड़े न मतलब ये नहीं चाहिए कि मतलब बेकार हो जाए या कुछ हो जाए लेकिन ऐसा दीजिए बढ़िया पड़े जो हमारे मतलब कुछ बनाऊँ तो मतलब जो बनाने जा रहा हूँ वह टिके कम से कम और कौन सा है और कौन कौन स और कौन कौन सा चीज़ लकड़ी है आपके पास जैसे मतलब कि कौन हाँ हाँ बताइए नाम बताइए इसका क्या है अच्छा शीशम और शीशम के अलावा उसका नहीं है बबुल का और क्या बोलते हैं कि उसको अरे लिप्टस का हो गया यह सब जो होते हैं सबका है त वह मतलब अच्छा इसमें से कौन पड़ेगा

क्या बोल रहे हैं हम एक्स्ट्रा बनाएंगे पलंग तख़्ता बनाएंगे तख़्ता तो मतलब सी हाँ तो सर शीशम का हीं सही पड़ेगा ना तख़्ता हाँ तो मतलब साफ फ्रेश रहना चहिए न कि बनाने का मतलब सोने लायक रहे फ्रेश रहना चाहिए हाँ क्योंकि बनाएंगे तो भाई अच्छा रहना हाँ अच्छा रहना चाहिए पैसा आप बताइए अब आप रेट बताएंगे ना सर कि मतलब आप कितना लेना चाहेंगे इसका ये तो बताइए आप पहले बताइए आप अपना दाम बताइए कि कितने का देंगे तब तो हम अपना दाम बताएंगे दो हज़ार इस लकड़ी का आप दो हज़ार लेंगे हाँ तो नहीं यह दो हज़ार का नहीं लग रहा ना यह मतलब और मतलब कम पंद्रह सौ पंद्रह सौ का बताइए अगर वो हो तो पंद्रह सौ का बताइए नहीं सत्रह नहीं यार पंद्रह कम से कम होना चहिए कि पंद्रह कम से कम होना चाहिए अब इतना यह उतने लायक उतने लायक है नहीं न

पंद्रह में हो जाएगा तब हमको दे दीजिए कब हम कब ले ले कब लेने के लिए कब देंगे कब देना चाहेंगे आप तुरंत और